मूंखे फ़ोटोग्राफ़ीअ जो त तमामु शौक़ु आहे चइजे त फ़ोटोग्राफ़ी त मुंहिंजी दिलि पसंदगीअ जी हिकिड़ी शइ आहे जिते वञा हुते मूंखे फ़ोटोग्राफ़ी त पहिरीं खपे पर छा हुन लाइ मुंहिंजो मोबाइल मतलबु हा इहो नंढिड़ो सो मोबाइल काफ़ी आहे न जंहिं मूंखे सुठा फ़ोटा खपेनि त मूंखे ज़रूरी आहे त हिकिड़ी केमेरा हुजे बिल्कुलु पर केमेरा हाणे कहिड़ी हुजे कीअं हुजे केतिरे बजेट जी हुजे इहो सभु बि त तइ करणु ज़रूरी आहे त छो न अॼु मां हिकिड़ी केमेरा ई वठी छॾियां त ऑनलाइन ॾिसंदे ॾिसंदे ख़बर पेई अड़े बाप रे अहिॾियूं सारियूं ऑनलाइन केमेराज़ मिलंदियूं आहिनि पर मुंहिंजे बजेट में त कोन थियूं अचनि सो वीचार थी कयां हलो त हिकु दुकान ते वञी करे ई पंहिंजी नुमाइशूं पूरियूं करे अचूं हलो त हुनखां वठी पुछी अचूं त भई भाई केमेरा घणे मिलंदी आहे जे कि सस्ती हुजे सुठी हुजे मुंहिंजे बजेट में हुजे ऐं हा सभिनिनि खां ज़रूरी जे का फ़ोटा त सुठा आणे बिल्कुलु त हाणे मूंखे ज़रूरत आहे हिकु केमेरा जी मां वियसि केमेरा जी दुकान ते मोबाइल जी दुकान ते हुनखां पुछियो त मुंहिंजे बजेट में कोई सुठो केमेरा ॾेखारियो हाणे उन्हनि त एतिरा ऑप्शन्स ॾेई छॾिया जो मां कंफ़्यूज़ थी वियसि मां वीचार में पेईजी वियसि त कहिड़ो केमेरो बहितर आहे मुंहिंजे लाइ पर पोइ याद बि थो अचे त बहितर सां गॾु गॾु बजेट त ज़रूरी आहे त मां हुनखे पहिरीं ही चई छॾियो भई ॾेखारियो त बजेट जे अनुसार ई ॾेखारियो मूंखे न त दिलि अची वेई बजेट खां मथे त बजेट आणींदो केर त हा मां उते ॿ लेंसिस मूंखे ख़बर पेई कि केमेरा जी ॿ लेंस हूंदा आहिनि प्राइम लेंस ऐं ज़ूम लेंस प्राइम जे को हूंदो आहे सां वधीक ताईं केप्चर कंदो आहे वधीक पहिरें ताईं केप्चर कंदो पर जे को ज़ूम लेंस हूंदो उहो थोरे हंधु ताईं केप्चर कंदो कंपेर कयो वञे ॿिन्हिनि में त ख़बर पेई त प्राइम लेंस ॾाढो सुठो आहे पर हुनजो बजेट ओतिरो ई मथे आहे सो मुंहिंजे हिसाब सां मूंखे दुकान वारे समुझायो त बेटा तुंहिंजे लाइ त इहो लेंस ई काफ़ी आहे जे को ज़ूम लेंस आहे छाकाणि त उहा तुंहिंजे बजेट में बि थो अचे ऐं तोखे कोई फ़िल्म जी शुटिंग त करणियूं काननि तोखे करिणो आहे फ़ोटोशूट ऐं तुंहिंजो अॼु जा जे का हली रहिया आहिनि नंढिड़ा रील्स त बिल्कुलु मूंखे पसंदि अची वियो मुंहिंजो ज़ूम लेंस जे को मुंहिंजे बजेट में बि आहे ऐं हुनजे लेंस जी पावर हूंदी आहे चोवीह खां पंजाह मिलीमीटर परे ताईं त एतिरो त मुंहिंजो सुठा फोटा अची ई वेंदा